हमारे क्षेत्र में कला और शिल्प सेक्टर राज्य की सांस्कृतिक पहचान और विरासत में बहुत योगदान देती है हमारे क्षेत्र में कला और शिल्प सेक्टर राज्य की सांस्कृतिक पहचान में अगर बात की जाए तो यहाँ पे सा चित्रकला मूर्तिकला और रंगाई छपाई यहाँ में यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे चित्रकला में ढोला मारुरा की प्रेम कथाओं को चित्रित किया जाता है जो यहाँ पे राजस्थान में चित्रकारिता में एक अलग ही पहचान लिए है और ये कहीं अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलती है ये हमारे विरासत के लिए विरासत में बहुत योगदान देती है ये ढोला मारूरा यहाँ पे राजस्थान में एक प्रसिद्ध प्रेमी युगल जोड़ा रहा है जिनकी प्रेम कथाओं को पूरे राजस्थान में चित्रकारिता के ज़रिए भी इनको दर दर्शाया जाता है दिखाया जाता है यहाँ के जो संगमरमर के ओर जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं यहाँ स राजस्थान के अलावा और अन्य कहीं क्षेत्र में या राज्य में इस प्रकार से मूर्तियों को देखने को नहीं मिलता है यहाँ का संगमरमर राजिस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध है और ये हमारे विरासत में बहुत बड़ा योगदान देता है यहाँ पे जयपुर जयपुर का आमेर का किला और कुम्भलगढ़ का किला भी यहाँ के यहाँ पे राजस्थान में की पह विरासत में एक अलग ही योगदान दे दे रहा है यहाँ के किले भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं आमेर का किला और कुम्भलगढ़ का किला काफ़ी प्रसिद्ध हैं यहाँ पे परम्पराओं में अगर बात की जाए तो यहाँ पे विरा विरासत में परम्पराओं में गणगौर की पूजा और तीज की पूजा यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है तीज में ए माता पार्वती जी की सोलह माता पार्वती जी की पूजा की जाती है तीज पे और गणगौर के दिन माता माता पार्वती जी की सोलह दिन तक पूजा की जाती है उनकी और ये दोनों ही जो त्यौहार हैं यहाँ के राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है और यह अपनी एक अलग ही विरासत में हमें योगदान दे रहे हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं यहाँ के तीज त्यौहार और यहाँ का खान पान यहाँ का पहनना ओढना एक अलग ही हमारे राजस्थान को विरासत में एक योगदान दे रहे हैं तो ये हमारे जो राजस्थान की जो कुछ कलाएं और शिल्पकारिता है ये हमारे राजस्थान की एक अलग पहचान है और इन्हें विरासत में हमें योगदान देते हुए हमें काफ़ी प्रसन्नता होती है कि यही चीज़ें जो परम्पराएँ हैं यह आगे हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको भी उनको भी सीखने को मिलती हैं जिनसे हमें काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती है और ये हमें एक अलग ही योगदान दे रहे हैं